काटाळी म्हूण आसता पळय ताका शेंवटाळ्यो बारीक मोट्यो सगल्यो लागता तशेंच बारी झारयां खातीर कुल्ल्यां खातीर झारी म्हूण आसता त्यो घातल्यो काय तांकां कुल्ल्यो लागता बाकी हेर नुस्तें त्या झारयांक लागना फुटावणी म्हणटा ताका जायती नुस्तीं लागता सगले तरेचीं सगले तरेचीं नुस्तीं लागता जशें की शेंवटे तोणकुलां सुंगटां वाग्यो मुड्ड्योश्यो शेतकां तिपरे बुराटे मागीर खरचाण्यो भुंयाऱ्यो अश्यो जायतीं तरेची नुस्ती नुस्तीं लागता आनी हारीक म्हणटा ती फक्त बारीक बुराटे किंवा सुंगटां वाग्यो मोतयाळी अशे प्रकार मेळटा हारीक मेळटा तश्योच मानशेकूय मेळटा मानशेक हे हे प्रकार मेळटात पूण नुस्तेंय मेळटा मोठे मोठे आनी शितारे म्हणटा ताका बारीक खरचाण्यो किंवा कोंका कोंकरां जावं बुराटे अशें कितेंय लागता